हैल्लो नमस्ते चंचल मैडम जी नमस्ते एह् मैडम जी में ना बाह्रूं आई दी आं जम्मू घुम्मने ताईं ते मिगी कुसै ने तुं'दा अड्रैस्स दित्ता हा कन्नै फोन नंबर बी दित्ता हा ओह् आखा दे हे तुसें उद्धर जागी ते मैडम हुंदे कन्नै गल्ल करी लैएओ ओह् तुसेंगी शैल करियै गाइड करी ओड़गन ते कु'त्थै कु'त्थै घुम्मना चाहिदा ते मेरे कोल दो गै त्रै दिन न ते मिगी तुस गाइड करी सकदे ओ के में कुत्थे कुत्थे घुम्मां इ'यां ते में बस स्टैंड खड़ोती दी आं हांजी हांजी हांजी हांजी हां नेईं में धार्मिक स्थल बी जाना चाह् न्नी आं जेह्ड़े इत्थै लोकल देवी देवता जां जो बी जि'नें गी मनदे न इत्थूं दे लोकी ते उं'दे हांजी हां हांजी हांजी हांजी हांजी वर्ल्ड फेमस माता साढ़ी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कटरे आह्ली ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हांजी ठीक ऐ हां नौ देवियें दे बारे बी कोई आखा दा हा कि नौ देवियां बी हैन कन्नै गै न हांजी हांजी हांजी ठीक ठीक ऐ अच्छा जी अच्छा जी अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक फेमस ऐ बड़ा फेमस ऐ बड़ा मश्हूर मंदर ऐ आखदे न बड़े शिवलिंग न उत्थै शिवलिंग बड़े न तेती करोड़ देवी देवते न विराजमान न अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक हांजी जी जी हांजी अच्छा जी ठीक ठीक ठीक ऐ किन्नी क दूर उत्थूं दी हांजी ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ जी हांजी हांजी अच्छा जी हांजी हांजी अच्छा अच्छा जी जी हांजी हांजी अच्छा रणवेश्वर मंदर सुने दा ओह्दा बी नांऽ सुने दा सौ डे सौ साल पराना मंदर ऐ शिवें दा शिवें दा आं जी हांजी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो आं जी असें सुने दा पीर खोह् बी कोई ज'गा इत्थै ऐ कौल गै ऐ कुतै परानी सिटी च ऐ आटो गै करना पौना जां अपनी गड्डी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बड़ी शैल जी जी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ हांजी हांजी अच्छा जी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी जी जी जी जी जी जी जी जी हांजी हांजी हांजी तुसें ते बड़ी अच्छी जानकारी दित्ती ऐ अ'ऊं नोट करियै बैठी दी आं ते हून में पैह्लें गै इ'यां पैह्लें गड्डी गै फड़नी ऐ ते पैह्लें माता दे दर्शन उप्पर गै करी आन्नी आं हांजी हांजी हांजी हांजी बड़ा बड़ा शुक्रिया जी तुं'दा धन्यवाद मैडम जी ठीक ऐ